ابھی کچھ روز پہلے میرا جامعہ میں اگزام ہونا تھا اس میں میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس کوئی ایسا پین ہو جو پورا اگزام میرا بہت اچھا ساتھ دے کیونکہ بعض اوقات اگزام کے ہی بیچ وہ پین خراب ہو جایا کرتا تھا یا کسی نہ کسی طرح سے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے پاتا تھا تو میں نے ایسے میں ایک اچھا سا پین خریدا جس نے میرا بہت اچھا ساتھ دیا اور میرے ساتھ بہت سپورٹ کیا